कोन कोन जगह घूम कोन कोन घुम अहाँ घुमय लए जेबय हँ कोन कोन जतऽ जेबय घुमय लए बोलू चलू पट चलू पटना चिड़ियाघर घूमाय दै छी सिंघेश्वर सिंघेश्वर घूमाय दै छी आओर कतऽ घुमबय आओर बोलू चलू चलू दुर्गापूजाके मन्दिर घुमा दै छियै आओर कतऽ घुमबय चलू हम नेने जाइ छी अहाँके बोलबम बोलबम हम घूमाय देब अहाँके सिंघेस्सर चलू सिंघेश्वरमे घूमाय देब सबकिछु देखा देब चिड़ियाघर देखा देब औरो कतहु देखबय चलू बगीचा छै एक दू जगह बगीचोके देखाय देब बगीचोमे घूमाय देब हम सच्चे सच्चे हम अहाँके घूमाय देब चलू जतऽ अहाँ घुमि घुमेबय हम घूमाय देब अहाँके जे जगह जगह घुमल तै जगह हम अहाँके घूमाय देब चिरियाघर जेबय पटना चलू घूमाय देब चलू मन मन हँ हँ मन्दिर चलू मन्दिर घुमा देब चिड़ियाघर घुमा देब पटना घुमा देब सिंघेश्वरमे मन्दिर छै बढ़िआँ ओतय अहाँके घुमा कऽ देखा देब हर चीज सीखा देब हँ हँ मन्दिर बढ़िआँ है मन्दिरपर घुमाय देब सब चीज सब चीज घुमा देब देखा देब हर चीज देखा देब चलू चलू अहाँ अहाँ हमरा अथि बोलबम सिंघेश्वर जतऽ अहाँ जेबय घुमय लए ततऽ घुमा देब चलू घुमा दै छी ठीक छै जतऽ अहाँ जतय अहाँ घुमय लए तैयार छै तते अहाँके हम घुमाय देब कोई जगहमे अहाँ घुमय लए जेबय तै जगह अहाँ हम घुमाय देब चिड़ियाघर जेबय चलू हँ तऽ हँ चलू हँ चलू घुमाय देब सब चीज हम घुमाय देब